हय हांवें गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी विजीट केला जी आसा संस्कृतीक भवन हांगा आमकां लायक अशें फिल्ड ट्रीप म्हणून येलेले आनी आमी नॉर्मली जी आमच्या कॉलेजीन लायब्ररी वयता जातूंतल्यान आमी जाय ते आमकां बुक्स सोदता हाडटा म्हाजी पर्सनल लायब्ररी अशी ना पूण लायब्ररी अशी म्हाका नाकाच खूब बूक वाचूंक वाचूंक अशें मेळ्ळ्यार पुरो